जोधपुर के अंदर जो स्थानीय मीडिया आउटलेट की बात की जाए तो यहाँ न्यूज़पेपर है आ या जैसे अपन देख सकते हैं कि व्हाट्सएप का ग्रुप है हर एक कम्यूनिटी का अपना एक ग्रुप है फ़िर हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ग्रुप है सोशल मीडिया पर उनका पेज है जोधपुर के लिए पार्टिकुलर पेज है जिससे जोधपुर के हर एक नागरिक को पता चले कि जोधपुर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और जोधपुर के जो लोग हैं वो समाचार पत्रों के माध्यम और एक जो आजकल जैसे सोशल मीडिया का टाइम हो गया तो इन सब चीज़ों से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और अगर बात की जाए तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि व्हाट्सएप पर जो बना हुआ जो ग्रुप है या हमारा जो जोधपुर का पार्टिकुलर पेज है वहाँ से सारे लोगों को जानकारी मिल जाती अपडेट वहीं से मिल जाता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है आँ और हमारे अगर जिले में अगर बात की जाए कि अगर सरकार को कुछ ध्यान देने लायक है तो थोड़ा सा ये डिज़िटलाइज़ेशन्स की बात की जाए और हाँ अगर वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा तो मैं भी ऐसा हो सकता है कि जो भी हमारे यहाँ जो न्यूज़पेपर की बात कर रहे है हम या किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वहाँ लोगों बहुत जल्दी अपडेट हो जाएंगे और हाँ ऐसी चीज हमारे जिले में है जैसे कि बात की जाए तो पार्क की पब्लिक पार्क जो है वो हमारे यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया अगर वहाँ थोड़ा सा लेकर जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री तक को पता चलेगा कि हाँ पब्लिक पार्क के अंदर थोड़ी सी हरियाली और सफ़ाई का ध्यान नहीं दिया जा रहा है वहाँ पानी की पूर्ण जो होती ना व्यवस्था वो नहीं है बहुत दूर है जबकि पार्क के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा पार्कों को तो पानी की व्यवस्था को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाना चाहिए कि या एक इस छोर पर और एक उस छोर पर पानी की व्यवस्था कर देनी चाहिए